ہمارے علاقے کے سرکاری اسپتالوں میں زچگی اور بچے کی دیکھ بھال کی کافی سہولیات موجود ہے جیسے ایمبولینس ہُنرمند داکٹر سلیقے مند اسٹاف اور نرسیں وغیرہ جس سے عام لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور سرکاری یوجناؤں کا بھی فائدہ ملتا ہے وہاں کے ڈاکٹروں کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ زچگی نارمل طریقے سے کرائی جائے اور ایسا کرتے بھی ہیں جبکہ اِس کے برعکس پرائیویٹ اسپتال والے پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپریشن سے ہی زچگی کرائی جائے تمام طرح کے بہانے بازی کرتے ہیں جیسے گلے میں بچے کے گلے میں پھندا پڑ گیا ہے بچہ اُلٹا ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ اِس طریقے سے وہ لمبا چارج کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جانچیں وغیرہ بھی کافی مہنگی ہیں جس کے برعکس سرکاری اسپتال میں جانچ وغیرہ سب کچھ فری ہو جاتا ہے جس سے عام لوگوں کو کافی راحت ملتی ہے